यद आप गाड़ी कैसे चला रहे हो तो आप इतना घुमा के क्यों ले रहे हो इधर सीधे सीधे रास्ते पर लो ना आप सामने क्या है आप घर घर का काम करने जा रहे हो अभी आपकी बाइफ का फ़ोन आया कि इस्पीकर पर था जब वाइफ कहे रही थी आटा ले आओ घर का काम करने जा रहे हो इस साइड तो इतना घुमा कर तुम पूरा पन्द्रह किलोमीटर घुमा कर ले रए हो मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊँगा अरे ऐसे थोड़ी होता है इसमें यह इसका एसी ओन करो तो खराब हो जाए गाड़ी क्यों चला रहे हो उस ऐप में तो लिख रहा था कि एसी वाली गाड़ी है इसीलिए बुक करी तो एक्सेप्ट क्यों करी दूसरी दूसरी राइड वाला ले लेता ना आपने एक्सेप्ट क्यों करी अरे तो मैं तो मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ ऐसे कैसे हो जाएगा अब मैं दूसरी कैब बुक करूँ उसको आडर कैसे दूँ हाँ चलो ठीक है बहस मत करो आप ऐसा करो गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाने पर ध्यान दो आप म्यूजिक इस्टार्ट करके गाड़ी चलाओ आराम से चलाओ गाड़ी तो यह गाड़ी क्यों यह गाड़ी खराब क्यों नहीं हुई दोनों चीज़ खराब हो गई हैं तो आपकी घर में बैठो उसको यह कैसी कैब बुक कर दी मैं कोई पैसे नहीं दे रा मुझे इधर ही उतार दो आप कितने हो गए आप आपके पैसे कितने हुए तो क्या बोल रहे हो आप आई डी की क्या बोल रहे हो आप मुझे आप मुझे अभी अपने बॉस का वह नंबर दीजिए मैं उनसे बात करता हूँ मेरी आई डी क्यों मेल होगी आपकी वजह से जब ड्राइवर ही सही नहीं है कैब वाला ही सही नहीं है तो नहीं मैं मैं उनसे बोलूँगा ना ऊबर वालों की सर्विस सही नहीं है तो मैं उनसे बोलूँगा ना ऊबर में ऊबर वाले की सर्विस सही नहीं है उनसे शिकायत करूँगा मैं आप नहीं मा सुन रहे तो मेरी यहाँ से मुझे मुझे इधर ही उतार दो अपना पेमेंट ले लो बात ख़त्म लाओ बार कोड दो अब मुझमें ऑनलाइन नहीं है कैस नहीं है मुझपर लेना है लो नहीं तो जाओ कहाँ पर करूँ इधर इधर आप बीच रास्ते में गाड़ी रोक के किसी सॉप के बारे में कैसे जाऊँ किसी के सामने आपके जो सब भेजो उसका बार कोड मँगाओ वाटसप पर मुझे साइन करो करो हाँ ठीक है कर रहा हूँ यह हो गए ठीक है इस गाड़ी खटारा को सही करा लो हम हम पर है गाड़ी हम पर है गाड़ी हमें गाड़ी की ज़रूरत नहीं है हम ड्राइवरों से ही चलवाते हैं अपनी गाड़ी आपको ड्राइवर बनाया था ना इसीलिए कैब बुक करी थी आप मुझसे बदतमीजी मैं आपका कस्टमर हूँ आप मुझे बदतमीजी कर रहे हो आप मुझे गाड़ी खरीदने की बोल रहे हो यह ओला ओला ऊबर वाले पागल हैं जो यह सर्विस दे रहे हैं मैं आपकी कंप्लेन करूँगा ऊबर में आकर अभी रुको कंप्लेन करने आ रहा हूँ मैं आपकी आपका नाम और आपकी गाड़ी का फोटो देख लिया मैं कंप्लेन करता हूँ आपकी चलो ठीक ठीक ठीक है मैं कंप्लेन ही करता हूँ आपको